सुपौलके लोकसब मखाना मक्का ईसबके खेती करै छै धान गहूमके खेती तऽ अधिक मात्रामे होइ छै जाहिसँ कि दोसरो जिला राज्यमे भी बहुत योगदान मिलै छै एहिसँ आओर आमके भी कलम लगाबै छै बिजनेसके लेल अभी तऽ आमके मौसम छै